हॅलो हां कविंद्र फळदेसाय उलयतात न्ही हां तुमची नाल्लांचे वेवसाय आसा म्हण आयकल्लें हांयें हां तुमी कसले प्रकाराचे नाल्ल विकतात हां तुमची तें हां सांगात केरळाचे नाल्ल आहा पळय त्या पेक्षा तुमचे नाल्ल कशें बरें तुमी सांगले पळय ते वेगळे वेगळे प्रॉडक्ट्स मेळटा म्हण तुमचे कडेन ते कसले प्रॉडक्ट तुमी मात्शें म्हाका सांगपाक शकतात हां हां हां बरें म्हाका बल्क ऑर्डर दिवपाची आसली तुमगेली अशें करून होम डिलीवरी बीन अशें आसा बरें बरें हांव तुमकां कळयतां तुमची ह्याच व्हाॅटसेप व्हाॅटसेप नंबर आसा न्ही हो बरें हांव तुमकां मॅसेज करतलें मागीर